आङो माखासे सम थोयै समावहाय ओंख्रिफोरखौ आं हाखु दाखु हाखु दाखु संना जायो बेनि बेलायाव हाखु दाखु संना जानायनि बेलायाव आं बांसिन दावदै एवजाना जायो आरो माखासे बाथोन माबाफोर खालामना जायो जेरै आलु बाथोनाव आलु बाथोनखौ ओंखामाव होफाबाय बेनिफ्राय सिफ्लेनानै जाबाय बिदिनो आरो आरो बेजों लोगोसे माब्लाबा हास्लाब थाराबा साबो फुदुंनानै साजों फुदुंनानै साजों सा फुदुंनानै साजों सोमना जायो आरो बेबादि थाइम माबायाव हाय माने समनि एसे आंखालाव हाय आरो मैगं थाइगं गैयाब्ला आं बिदिनो मा होनांगौ जाखो मैगं थाइगं गैयाब्ला दा माब्लाबा समावथ' ओरैनो जानाङो आरो माब्लाबा समाव दस्रा दस्रा मैगं थाइगं गैयाब्ला बिदिनो खाथिफ्रावहाय मा मोनो जेरै दावदै बिनिफ्राय माबा मोनसे बुस्थुफोर जाजाग्रा बुस्थु जेरै फेखेथ लान्स बायदिसिना दखानाव मोननाय माखासे उदैयाव थाग्रा माने उदै बुंहोग्रा माखासे बुस्थुफोरखौ आं जायो आरो बिखौ जानानै आंनि उदैनि उखैनायखौ आङो सुफुङो आरो बिजों लोगोसे बेफोरनि मैगं थाइगं आरो बिदिनो माखासे बुस्थुफ्रा गैयाब्ला जेरै संनो मैगं थाइगंफ्रा गैयाब्ला माखासेखौबो जायो आरो जेरै माखासे मोनना बेदर जाबाय बेदर आथ' मैगं थाइगं नङा ओंखायनो बेदर जायो माब्लाबा समाव आरो बेजों लोगोसे बाथोन बाला जेरै दुनदिया बाथोन माब्लाबा ओंखाम गोजा जाबाय माब्लाबा आरो बांसिन बिदिनो आङो बिदिनो बांसिन मैगं थाइगं गैयाब्ला ना जेरै दावदै एवजाना जायो आरो सा गाइखेरफोर फुदुंनानै आं बिजोंहाय जायो आरो ओंखामजों माब्लाबा ओंखामाव संख्रि होनानै मैगं थाइगं जेबो गैथाराब्ला समनिबो आंखाल जायोब्ला बेफोराखौ ओंखामाव संख्रै होनानै जोसा ओंखामाव आङो संख्रै होनानै आरो जोसा ओंखाम गैयाब्ला दस्रा माइरंफ्राव जेब्ला आं सङो अब्ला संख्रै होयो आरो बेयावनो संना जायो आरो आरो मोनसे